हलो स्वीगी मुंहिंजो नालो निकिता आहे मां हाणे गोलू रेस्टोरेंट तां कुझु ऑडर कयो हुयो जीअं त दाल पकवान थी विया ऐं कढ़ी चांवर थी विया ॾुधु थी वियो दही बड़ा थी विया हा पर मां हाणे हेन उन मिठे में कुझु हेन ऑडर करणु विसरी वई हुअमि त हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां गोलू रेस्टोरेंट मिठे में छा छा मिलंदो आहे जीअं त भई मिठे में असांखे असांखे मिठो मिठाई त मां ॾाढा पसंदि कंदी आहियां ऐं जीअं माजून थी वियो ऐं इहो माजून थी वियो साटो थी वियो मिठो समोसो थी वियो गीहर थी वियो ऐं ॾा ॾाढो कुझु मिठाई त मेन पर मूंखे वणंदा आहिनि तव्हां पर हेन मूंखे ॿुधायो त तव्हां वटि हिन महिल कहिड़ो मिठो मिठो खाधो आहे त मां उनखे इन ऑडर सां गॾु ऑडर गॾु ऑडर करे छॾियां जीअं त ओ इहो सीरो थी वियो या जलेबी थी वई जलेबी बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे अगरि तव्हां वटि जलेबी आहे त पोइ मां जलेबीअ खे बि ऑडर करणु चाहींदमि तव्हां मूंखे ॿुधायो त हाणे तव्हां वटि कहिड़ा सुठो सुठो मिठे में आइटम आहिनि त मां उनखे पंहिंजे इन ऑडर सां गॾु एड कयां